आङो नै बेवहायनो दङ एल पि स्कुल आव आयै नोंहा बेसेबां गायखो हाया आंहा गैया ए नोंहा गायजोबबाय आंहा गायनो मोनाखैहाय आयै जाम्फायजोंबो हैजाया थेक्थ'र बो लांजाया आरो खोथियाखौबो फानजोब्बाय ओमफ्राय जाम्फायजोंबो थेक्थ'र लांजायाना हाख'र हाला आरो हरै लामायाबो गायथेबाय नालाय आं देग्लाय गायनो हायाखैसै आरो बिगाबा गायनो नागिरदोंमोन आं गैया गायनो मोनासै लामा गैयिनि अह' गायथाराखै आयै खोथियाखौ फानजोब्बाय बेसेबां बेसेबां फानखो फिसाज्लाया आं सोङाखैबो खोथियाखौ फानहरजोबबाय गासैबो नोंस्रा हादों खालमासिबा मा जायो खरसआ बिराद थाङोहाय बे थेक्थ'र आवबो खारायनायावनो आंना दुइ हाजार थांदों नोंसोरना बिराद थांबायना गायनायाव हाजिरा होनाया हाजिरा होनाया औ

ओमफ्राय सानसेयाव बेसेबां होखो बे गायनायखौ हाजिरा बेसेबां होखो आयै नोंसोरहा आराइस' नङा ए ओहो

औ औ औ औ

बर'फोरखौ नै फिसाज्ला गिदिरा बर'फोरखौ लिंहैदोंमोन थिनस' नङाबा गाया होननानै गायफैजायाखै बेनिफ्राय हारसाफ्रा हारसाफ्रा मालाय रेट खालामदोंनो गावबुराया माबा बिरेन बिरेन गावबुराया थिनस' लानो मोना दिनाव आरायस' लानांगौ होननानै रेट खानानै दोनखादोंनो ओमफ्राय जोंनि गामिनि बे मन्दिर खाथिनि हाग्रा बे हारसाफोर नाथफोरखौ लिंबोजोबदों आरो सातज'न आदज'न जादोंनो हाय आरायस' होदों आरायस' औ दा मोसौ फाननांदों मोसौ हालिसे फाननानैसो हाजिरा होदोंना थेक्थ'र आवबो थांदों मोसौआ गासै सल्लिस हाजार मोनाखै माबासो मोनदों

थिन हाजार खम सल्लिस हाजार जानो थिन हाजार खम आरो मोसौ हालिसेनि दामआ बिदिनो जागोन

औ दोननोसै नामा आयै थांखागोन नोंसोर सावथालनो होदोंबाथ' थिनस'बाथ' बिराद थांखायो हालिसे मानि औ औ थेक्थ'र होनायानो फिननै जादों बिसोरनाबो फिसाज्ला गेदेरनाबो दा हनै माइयानो बाग्लासो जाबाय हास'नांसिगोनसो बिसोरो खम गायदों दे औ दे